भारतांत एड्युकेशन आतां एडवान्स जालेलें आसा पयलींच्या काळार जशें स्कुलां स्कुलांनी वचपाक थोड्यांक त्रास जाताले आतां सगळ्या कडेन स्कुलां दिश्टी पडटा पयलीं टिचरी डॉकटरूच दिश्टी पडटाले आतां वेग वेगळे भुरगीं कोर्स करून लायक आय टी आर्टीस्ट तशेच इंजिनियर अशे कोर्स करून फुडे सरलेले आसा आनी आमचें एड्युकेशन भारताचें एड्युकेशन सिस्टम एडवान्स जालेलें आसा